अज्ज मिगी सोआल आये दा की जित्थें अस रौह्ने आं उत्थें किन्नी सारी लाईब्रेरियां न ते अंऊ जम्मू बिच रौह्नी आं ते इत्थें बहोत सारियां लाईब्रेरियां न इन्नियां न की तुस गिनी बी निं सकने न ते मिगी किश लाईब्रेरी दे नाम बी निं चेत्ता न ते केह् आक्खदे साढ़े बड़ी सारी लाईब्रेरी न जियां अनु लाईब्रेरी ऐ ज्योति लाईब्रेरी ऐ बड़ियां सारियां लाईब्रेरियां न ते मिगी लगदा ऐ की बच्चे लाईब्रेरी बिच जाना चाहिदा पढ़ना चाहिदा हिंदी पढ़नी चाहिदी अपनी भाशा दा पता चलदा ऐ ते इंगलिश पढ़नी चाहिदी इंग्लिश इक्क ऐसा सब्जेक्ट ऐ जिसी अस पढ़ी लैगे ते जियां बी अस कुदै पढ़े लिखे दे देश बिच जाह्गे तां अस उत्थें बोली सकने की असें जेह्की भाशा ऐ ते उंदी भाशा दा पता निं लगदा जेल्लै इंग्लिश निं लगदी होग तां भाशा दा केह् पता लग्गना ते उनें करदे रौह्ना म्याऊं म्याऊं ते तुसें भी केह् करना अग्गें चुप्प करियै उंदा मूंह् ताड़दे रौह्ना की केह् आक्खा दा एह् ते इत्त गल्ला असें इंग्लिश पढ़नी चाहिदी की के बाहरलें देशें जादैतर इंग्लिश गै बोली जंदी ते हून जियां साईंस असें पढ़नी चाहिदी ते फार्मूले बगैरा दा पता चलदा हून जियां फिजीक्स ऐ फिजीक्स साढ़ी पूरी डेली लाईफ च यूज़ होआ दी साढ़े पूरे रोज़ मर्रा दा जिंदगी बिच यूज़ होंदी ओह् हून जियां केमिस्ट्री ऐ केमिस्ट्री इक्क ऐसा सब्जैक्ट ऐ बडलै उठदे गै उसगी यूज़ करना शुरू करी ओड़ने अस हून जियां टूथपेस्ट ऐ जियां पेस्ट जिसी अस पेस्ट आक्खने आं जेल्लै पेस्ट अस यूज़ करने ओह्बी केमिकल कन्नै बनी दी ते केह् गलांदे असें सारे सब्जेक्ट पढ़ने चाहिदे असें जियोग्रॉफी पढ़नी चाहिदी असेंगी मैथ दे बारै च पता चलदा ऐ साढ़े जम्मू दे बारै च पता चलदा रोज़ दे रोज़ दे बारै च पता चलदा ते इन्ने सारे देश न इन्ने सारे देश न की अस पढ़ी बी नेईं देई सकने न ते में बड़ी जादा खुशनसीब आं की में जम्मू बिच आई ऐ ते इत्थें बड़ी सारी लाईब्रेरी ऐ ते जेह्ड़े लोग न ओह्बी बड़ी सारी मतलब इंया पढ़दे न पढ़ाकु लोग न आक्खदे किश न जियां जंम्मू बिच हून केह् होई गेदा की जेल्लै लॉकडाऊन होया हा जेल्लै कोरोना आया हा ते लोग केह् कीता हा जेह्के लोग पढ़दे निं हे स्कूल बंद होई गेदे हे बच्चें कुत्थें पढ़ना हा बच्चें कुत्थें पढ़ना खाल्ली फोन फोन फोन ते जेल्लै फोन दिक्खदे रौह्ना ते उनेंगी चश्मा लग्गी गेदा सारें गी गै ते हून पढ़ना कुत्थां ते जेल्लै हून बच्चे गै साढ़े भविष्य न आने आह्ले कल्ल साढ़े ते केह् गलांदे न जेह्के बच्चे न उनेंगी चश्मा लग्गी दा उनें केह् करना जेल्लै बुड्ढे होङन ते कक्ख निं लब्भना उनें चूं चूं करदे रौह्ना भी कक्ख निं लब्भना ते कक्ख निं लब्भा दा ऐ ते असें इक्क मतलब की पढ़ाई साढ़े आस्तै इन्नी अच्छी ऐ की मतलब एह् असेंगी पढ़नी चाहिदी की के अस अगर पढ़गे नना ते अस किश बी बनी निं सकने न ते असेंगी नौकरी बी निं थ्होनी ऐ

ते अंऊ इक्क बारी जेल्लै होटल बिच गेदी ही ते मेरी नुहाड़ी बैह्स मतलब पैसे ऐहे ते ओह् आक्खथा दे हे की साढ़े कैश निं लैंदे न साढ़े पेटीऐम करदे ते मिगी बेचारियै गी बड़ा पता अनपढ़ गवार भी में बेचारी कुसै कुड़ियै कशा करोआया ते मतलब लोग अज्जकल ऐसे होई गेदे न की कम्म निं करदे न इक्क दूऐ दा ते मड़ो बड़े मतलबी लोग होई गेदे बड़े मतलब लोग झूठ लोग ते घमंडी लोग आक्खदे न जिनेंगी ते ओह् होई गेदे ते असेंगी लाईब्रेरी बिलकुल जाना चाहिदा क्योंकि साढ़े घर बिच ते बड़ा सारा शोर होंदा इन्ना जादा शोर होंदा की बच्चें पढ़ोंदा निं ऐ कुदै चाचा आवा दी कुदै मौसी आवा दी कुदै दादी आवा दी गप्पां लानियां खाल्ली कुत्ते दियां गप्पां लानियां उनें बड़ियां सारियां गप्पां लानियां उनें ते पढ़ोंदा उत्थें ऐ निं ऐ ते एह्दे कोला असें लाईब्रेरी जाना चाहिदा क्योंकि उत्थें बड़ी जादा शांति होंदी कोई बी शोर निं मचांदा ऐ अस अराम कन्नै उत्थें पढ़ी सकने मतलब सारा किश करी सकने स्कूला जेह्ड़े टेस्ट थ्होऐ दे होंदे ओह्बी करी सकने न ते घर बिच बड़ा शोर होंदा जेल्लै अस पढ़दे ते पढ़ने ई बैठे दे ते मम्मियै आक्खी ओड़ेआ रूबी झाड़ू लग्गा दे ते इंया आक्खी ओड़ना ते भी अस जेल्लै झाड़ू लाई लैने बापस भी जेल्लै बौह्ना असें रूबी यह करदे भी असें कियां करना ते इन्ने सारे कम्म करने ते इंया अस लाईब्रेरी गेदे घरा आह्लें गी पता होंदा आं भई कुड़ी साढ़ी गेदी ऐ कुसगी आक्खना ते भी घर आपूं बी करी सकने ओह् कम्म ऐ नी इंया ओह् हिल्लदे बी निं हैन जियां बड्डलै उठने अस स्कूलै गी चली जन्ने आं ते भी पता मम्मियै गी घर कुन्नै करना कम्म कुड़ी ऐ निं ऐ ते जिस दिन ऐतवार होंदा ते उस दिन लम्ब पाई ओड़दी मम्मी मेरी आक्खदी एह् कम्म कर ओह् कम्म कर पढ़नें ई ते बिंद बौह्न बी निं दिंदी ऐ नी ते ते फोन पकड़ी लैओ अस तां मम्मियें गलान लग्गी पौना ते इत्त गल्ला मिगी लगदा लाईब्रेरी जाना चाहिदा आमीं जन्नी ते तुसें बी जाना चाहिदा लाईब्रेरी क्योंकि लाईब्रेरी इक्क ऐसी जगह ऐ जित्थें अस बिल्कुल शांत पढ़ी सकने नमीं नमीं क्हानियां पढ़ी सकने ते पढ़ना मतलब किश बच्चें गी पसंद ऐ ते जिनेंगी नेईं पसंद ऐ ओह् लाईब्रेरी दी कॉमिक्स पढ़ी सकदे ते एनमी बगैरा पढ़ी सकदे हून चले दे नमें कार्टून बगैरा ऐ नी स्टोरियां बगैरा चला दियां पढ़ी सकदे अंऊ अपनी स्टोरी लिखनी ते ओह्बी मतलब पढ़ी सकदे जियां बुक्स पब्लिश होआ दियां ओह्बी अस पढ़ी सकने लाईब्रेरी बी इक्क ऐसी चीज़ ऐ जित्थें असें जाना चाहिदा में बड़ी खुश आं की सरकार नै लाईब्रेरी जेह्की ऐ की ओह् साढ़े जम्मू बिच आह्नी ऐ ठीक ऐ जेह्की यूनिवर्सिटीज़ न उत्थें बी एड्डी बड्डी लाईब्रेरी ऐ ते साढ़े स्कूल च बी लाईब्रेरी ऐ पर ओह् निक्की जेही लाईब्रेरी ऐ ओह् केह् पढ़ना ते जेह्ड़ी यूनिवर्सिटी ऐ उत्त बड़ी बड्डी लाईब्रेरी ऐ